अॻिए ज़माने में माण्हू मिर्च लीमा बधंदा हुआ हाणे अॻिए चम्पल बूट बि बधंदा हुआ असांजे सिंधी समाज में अहिड़ो कोन्हे को अंधविश्वास अॻे माण्हू कंदा हुआ हाणे अंधविश्वास ते ध्यान न ॾींदा आहिनि माण्हू इन करे ॿियनि ज़ातियुनि में त जाम टोचका ही थींदा आहिनि पर अॼ जा काल्ह जा ॿार ऐं माण्हू पढ़ियलु लिखियलु आहिनि हिन करे इन खे लीमा मिर्च बधंदा ई कोन आहिनि हाणे विश्वास ई न रखंदा आहिनि अॻिए अंधविश्वास ॾाढो हूंदो हुओ हाणे अंधविश्वास कटी छॾियो अथऊं